कहाँ जाना है आपको

नया नया लिया हूँ आइए देखिए अर्रे आइए रखता है सबसे कम लिया जाएगा चार्ज आइए आप देखिए तो छः आठ दिन के लिए बुक कर लीजिए फ़िर आपको कहाँ कहाँ घूमना है बताइए उस हिसाब से आपका फीस दिखा बता रहे है हम अच्छा अच्छा तो आपको कब जा लेकर जाना है और कब तक फ़िर वापस कब लाना हे आपको मतलब शाम को पाँच बजे तक आपको लाना है आपको वापसी तो आप कहाँ पर रह रहे हैं

तो अबसे आप इधर ही रह लो ना हमारे यहाँ हमारे कोलोनी में क्या चार्ज ले रहा है उससे आपको सस्ता आपको रूम दे दिया जाएगा यहाँ हमारे यहाँ है लोग जो भी स्टाफ है तो मतलब रहते हैं खाते पीते हैं सारी सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हैं हाँ हाँ मिल जाएगा खाने पीने की सुविधा है आपको सत्तर रुपये थाली सत्तर रुपये में भरपेट खाइए आप तो उससे आज आपको चार्ज हाँ तो वहाँ पर आपको यह लेकर घुमाएंगे तो उसका चार्ज अलग होगा और आपको ले जा कर कर सुबह में छोड़ देंगे आप घूमना फ़िर शाम को आपको लाएंगे तो उसका चार्ज जो आपका हुआ है वह रहेगा सौ रुपये रहेगा सुबह शाम का अगर बाकी टाइम अगर हमारा वेस्ट होता है तो आपका चार्ज बढ़ेगा देगा न बच्चे लोगों का दो जाना उसी में बीस बीस रुपये बच्चे लोगों का दे देना लोगों को घुमा दूंगा चलिए आप आइए

चलिए ठीक है कुछ कम कर लेंगे अरे वही तो बता रहा हूँ बीस रुपये बच्चे का दे देना या आप कुछ कम कर दे देना आपको